असां गुजरात राज्य में रहूं था त असांजा जेके गुजरात राज्य जो जनरली जेको वधारे में वधारे जेके पोप्युलेशन माना जेकी आदमशुमारी आहे हुन में असांजे पहिरों दफ़ो पहिरों दफ़ो अचे थो पटेल जेके असांजे पोइ हुन में कड़वा आहे लेउवा पटेल अचनि था ऐं ॿियूं बि समाज जूं वॾियूं आहिनि ॿियूं बि भई ठाकुर आहिनि दरबार आहिनि ल भई समुझो मेयर आहिनि आयर आहिनि ऐं असां सिंधी समाज बि आहे त ई सभु पोइ असां हिन भई समुझो जेकी आदमशुमारी आहे गुजरात जी हुन में सिंधी समाज बि वीहे लख जे आसिपासि सिंधी समाज आहे पर असां गुजरातियुनि सां जेके पटेलनि सां या ॿियनि सां गॾु रहण जे करे त असांजो छाए जेको झूनो पेरवेश हूंदो हुओ असांजी जेकी स सिंधी संस्कृति जो जेको पेर पहेरवेश हूंदो असांजी माताऊं सुतर पाईंदी हुयूं ऐं जबो पाईंदी हुयूं मथां अॼु उहा ॻाल्हि भुलिजी विया आहियूं छोजो अॼु जी जेकी नई जेकी आयो पिढ़ी आई आहे उहो उन्हनि ॿिए ॿिए समाज सां गॾु रहणु करे अॼु छा थियो आहे त भई समुझो पंजाबी जेके ड्रेसूं पाइनि थियूं या ॿियों जेको हाणे छाहे वेस्टन ड्रेसूं ब वधारे निकितियूं आहिनि उहा पाइनि थियूं ऐं जेको हितां जे जेके पटेलनि जो या ॿीं जेकी क़ौम आहे हुनजो मेन जेको भेनरुनि जो जेको पहेरवेश आहे उहा साड़ी उहा साड़ी पाइनि था पर असांजा सिंधी समाज में साड़ीअ जो रिवाजु थोरो घटि आहे वधारे पंजाबी ड्रेसूं ऐं असांजी जेकी युवान छोकिरियूं आहिनि युवान वर्ग जेको आहे सो वेस्टन रोज़ु कपिड़नि तर्फ़ु वरियो आहे ऐं जेकी झूनी परंपरा असांजी हुई असांजी सिंधी संस्कृति आहे जेके ड्रेस हूंदा अॻे असांजी माताऊं ख़ाली नथ पाईंदी हुयूं जेके भई चलनि सु भई सिंधी माना असांजी माता खे नथ पातल हूंदी हुन मां ख़बर पवंदी त सिंधी माता आहे ऐं भई सुथल या सलवार पातल हूंदी ख़बर पवंदी त इहा असांजी सिंधी भेण आहे पर अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे असां पंहिंजी संस्कृति भुलिजी करे ॿियनि जी संस्कृति जेकी रहूं था हुनजो जेको असरु थियो आहे ऐं सिंधी पहेरवेश असां भुलिजी विया आहियूं जेको असांखे हक़ीकत में इहे असांजी भुल आहे अॼु बि जे कडहिं सिंधी पहेरवेश जेको असांजा भावर असांजा वॾा जेके सिंध में रहंदा हुआ उहे धोती पाईंदा हुआ ऐं ख़मीस पाईंदा हुआ ऐं कारी टोपी पाईंदा हुआ त वॾा ई सभु रहीस लॻंदा हुआ पर अॼु अॼु अफ़सोस इहा सभु ॻाल्हियूं निकिरी वेयूं आहिनि पर लोकल जे समाज में रहूं था असां गुजराती समाज सां पटेल समाज सां या ॿीं जेके समाज सां हुनजे पहेरवेश जो हुनजे ॿिए समाज हुनजे संस्कृतिअ जो असां सिंधी समाज जे मथां असरु थियो आहे फल स्वरुप छा थियो आहे असांजी जेकी संस्कृति आहे उहा संस्कृति भुलिजी विया आहियूं असांजी भेनरूं असांजी न्याणियूं अॼु बि गरबा रास कनि थियूं जेको असांजी संस्कृति जो भाॻु कोने अॼु असां सांग जेके सिंध जे अंदति होलीअ जे वक़्त में जेके पंद्रहां ॾींहं सांग कंदा हुआ जेके असांजी माताऊं कंदियूं भेनरू कंदियूं उहा सांग असांजे ॿारनि खे ख़बर ई कोन्हे सांग छा चइबो आहे त असां पंहिंजी असुल जेकी भाषा असुल संस्कृति जी जेको असांखे जेको गिफ्ट जेके चइजे असांखे तोहफ़ो मिलियल हुओ उहो सभु भुलिजी विया आहियूं पर इहा हिकु नेचरली आहे जिते माण्हू रहंदो जहिड़ो देशु अहिड़ो वेशु इनकरे असां असांजा जेके आहिनि युवान वर्ग या जेके ॿिए बि जेके आहे संख्या असांजी युवान समाज जी उहा लोकल प्रजा जेके आहे संस्कृति तर्फ़ु आहे जेकी हक़ीकत में ई समाज खे हिन बारे में बि वीचार करणु खपे